जी बोलिए जी कौनसी बात

क्या क्या चीनी चीनी का आप दवाई लेना है चलिए दवा तो दे ही देंगे ऐसे आप बताईए जो खान पान में क्या सब खाते हैं और आलू चावल यह सब खाते हैं नहीं तो वह देखिए अगार आपको ज़िन्दा रहना है सही सलामत चलना है तो चीनी में आलू आप मत खाईए चावल मत खाईए चाय जो पीते हैं उसमें चीनी मत दीजिए करेला सब खाते हैं करेला अच्छा लगता है तो करैला हाँ तो करैला खाईए उस सब से खाने से क्या है जो सुगर लेवल जो है वह सब मिलाव करके रखेगा नहीं तो आप मत जो मरिएगा इतना जल्दी नहीं एक होता है जो लेर काटना हुआ लेर काटीएगा ठीक है वह हाँ तो इसलिए इसलिए मतलब जो खाना पीना पर बहुत ध्यान दीजिए सुबह सुबह उठिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए रोड पर चला कीजिए इससे क्या होगा आपका जो है ओ शरीर भी फिट रहेगा और जो है सुगर लेवल जो हम हैं हम हमेशा वह रेगुलर एक जैसा रहेगा नहीं तो आगे बढ़ते रहेगा पीछे होता रहेगा अच्छा ऐसा कीजिए आपको मतलब ऐसे दवा भी दे देंगे तो आप मेरे दुकान पर आ जाइएगा मेरा जो दुकान है ना यह मुज़फ़्फ़रपुर में आप आईएगा हरिसभा चौक पर वहाँ पर मेरा दुकान है ठीक है तो कोई ज़्यादा महँगा दवा भी नहीं है लगभग आपको महीने में लगभग ढाई सौ रुपये खर्च होगा महीने का तो वह दवा लेकर के आप एक एक गोली डेली खाईएगा तो आपका सुगर जो है वह नॉर्मल रहेगा जै उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ठीक है तो आप आ जाईए जी जी बोलिए

ना ना आप मतलब जो रात को दवा खाईएगा ठीक है आप रात में हाँ हाँ हाँ हाँ तो आप रात में एक गोली करके आप खाईएगा इससे आपका जो है सुगर लेवल जो है बराबर रहेगा और आपका तबियत भी ठीक रहेगा नहीं तो जी क्या बोले हाँ दवा तो खाईएगा ही साथ साथ आप ऐसा भी कीजिएगा जो जो बताए हैं ना जैसे करेला खाना है आलू नहीं खाना है चावल नहीं खाना है तो वह सब खाना बंद कर दीजिएगा साफ़ बंद कर दीजिए ठीक है तो वह सब खाईएगा तो और आपका तबियत ख़राब होगा सुगर लेवल बढ़ेगा तो आप मतलब जो मर जाईएगा फिर बाल बच्चा फिर आपका बोलेगा जो ऐज रहते हुए मर गई इसलिए इससे अच्छा जो खान पान पर ध्यान दीजिए बचे रहिएगा ठीक है ठीक है ठीक है फिर आ जाइएगा आप ठीक है